औ हेल्ल' सोरमोनबा औ मा दे बुं औ आङो एम्फौखौ फिसियो र' फिसिनायालाय मानो मोनबा अ बेखिनिखौ बुंनो हागोन र' जोङो एम्फौखौथ' जोङो मा खालामो बे गुबुनफोर लाबाय थाग्रा दंमोन नालाय बिसोरनियाव जोङो बिदैखौ लायो आरो बेनिफ्राय मा होनो एग्रिकाल्चार सेरिकाल्चार सेरिकाल्चारनिफ्रायबो मोननो हायो जोङो बिदैखौ आरो बेनिफ्राय बिदैखौ लाबोनानै माने जोङो जिस्रियाव खाथबनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जिस्रियाव खाथबनानै जोङो से दाननि गेजेराव माने एम्फौआ जिस्रियाव माबानानै ओंखारनानै थायो एम्फौ फिसाया औ मानोबा बे एम्फौ फिसाखौथ' जोङो आखाइजों हमनो हाया नालाय बेनिफ्राय बेहाय इन्दि बिलाइ बे इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलैखौ खाना लाबोनानै बे एम्फौखौ बिदैयाव होनानै दोनो आरो अ ओमफ्राय एम्फौ बिदैयाव होनानै दोनबाथाय बे बिलाइखौ जोङो आरामसे सानद्रियाव जि बनानै सानद्रियाव बोखांनानै दोनो आरो बेबायदि खालामो बेनिफ्रायनो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै गोरलैखौ होबाय थानानै बेयो ओरैनो फनद्र' दिनसोनि उनाव बे एसे एसे देरबोबाय थायो आरो ओमफ्राय बेयो देरोबाथाय ना इसे दानसेनि उनाव बियो एसे गिदिर जायोबा आसि बिमा आसि फिसासे जायोबाथाय बेखौ इन्दि बिलाइखौबो इसे इसे गोराखौ होलांबाय थायो आरो औ इन्दि बिलाइया ओमफ्राय गोरा गोरा एम्फौआ देरबायनालाय इन्दि बिलाइखौबो गोरा गोरा खानानै होलांबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय बेखौ बुरजा जायोबाथाय देरबाथाय बेखौ जों मा खालामो माने दानदा गन खायो आरो दानदा गनआव आलायनानै एबारहाय दोनबाय आरो औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो माबा इन्दि बिलाइखौ गोरानै गोरा गोरा खानानै होबाय होनानै जानानै बेयो माने दानसेनि उनावहाय बेयो माने गिदिर जायो देरनानै गिदिर जाबाथाय मा खालामबाय बेयो मोनो आरो गोमोन जानाय होनना बुङो बे जों एम्फौ गोमोनखो बोरै सिनायो होनबाथाय माने एम्फौ गोमोन जानायबो लोगो लोगो बियो बिलाइ जाया आरो एम्फौ गोमोना बिलाइ जाला बेयो माने ओइ गावनि खिनायखौ जानायखिनिखौ खिगार जोबनानै बेनाव खि थाया उदैयाव बेयो माने इन्दि माबा खालामो आरो खुनदुं थायो बेनि उदैयाव बेनिफ्राय अ दे होनबा दे आङो एसे बेस्थ' दे दे लाखिबाय